आज आजकल के जीवन यापन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है टेक्नोलॉजी और उसकी अध्ययन करना उसके विषय में जानना आजकल सारी ही चीजें सारे व्यापार सारे सारे हर चीज में टेक्नोलॉजी का हाथ है टेक्नोलॉजी जिस तरह ग से आ रही है मानव जीवन उतनी ही तेजी से अत्यधिक वृत्ति वृद्धि करता जा रहा है देश बदल रहें हैं करेंसी याने एक देश की करेंसी भी नित्य चेंज होती जा रही है और उसकी आकृति भी चेंज होती जा रही है आजकल टेक्नोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है यदि आपको टेक्नोलॉजी आती है तो आप हर जगह सफल होंगे आप हर जगह उत्तीर्ण होंगे आपको हर जगह से प्रस्तावित किया जाएगा आपकी आपका सम्मान किया जाएगा अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलते हैं तो आपका भविष्य भी उत्तीर्ण होगा और सेफ रहे